बहुत हमरा सभके अच्छा लागैत छै कि हमर इलाकामे अभी पूर्णिया जिलामे सभसँ महत्वपूर्ण स्थान हमरा सभके मिलल छै कि ओकर स्थान छै कसबा आ पूरणदेवी स्थान पूरणदेवी स्थान हमरासभ इसलिए जादासँ जादा ओकरा मान्यता दैत छी कि कोइ भी मन्नत वहाँ माँगलहौं जाइके आ ओकरो मनोकामना पूर्ण भए जाइत छै आओर इसलिए जादासँ जादा हमरासभ अच्छा ओकरा बाद छै कि ई दुर्गा स्थान बगलमे हमर गाँवमे दुर्गा स्थान छै आओर बहुत आदमी चन्दा इक्कठ्ठा करिके वहाँ बहुत लागतमे बनेने छै आ ओकर बाद हमरासभके फिर कोसीके किनारामे सभ आदमीके सहयोगसँ मुखिआ सरपञ्च जिला परिषद सभके सहयोगसँ यहाँ तक कि बड़ो बड़ो नेतासभ भी अपनो सहयोग देलको छै एक काली स्थान मन्दिर जेकि कोसीके किनारामे बनलो छै आ बहुत दिनसँ लगभग राखैत छियै हमरासभ जेसिना सुनैत छियै बूढ़ बुढानके मुखसँ कि ओ मन्दिर अठारह सएके पहले ओ मन्दिर निर्माण भेल छै आओर एकरासे बड़ा रुचि छै हमरासभके